नमस्ते आं जी आं जी कीता आं जी आं जी सुनील बोल्ला दे आं जी आं जी सुनील जी बोल्लो बोल्लो आं पुच्छी पुच्छी सकदे थुहाड़ा कम्म ऐ नीं बोल्लो साढ़े एरिया च नेईं मतलब एजूकेशन दे रिलेटेड इत्थें कोई प्रॉब्लम निं ऐ स्कूल काफी ज्यादा न ते टीचर बी को ऑपरेटिव न आं जी आं की नीं जि'यां ओह्दी गल्ल ऐ साढ़ी सब तूं बड्डी प्रॉब्लम पता केह् ऐ साढ़ी सब तूं बड्डी प्रॉब्लम एह् ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ा कॉलेज बने दा ना ओह् ऐ हायर लेवल दा उत्थें ना ट्रांसपोर्टेशन दी ना बड़ी प्रॉब्लम ऐ क्योंकि बच्चे औंदे बड़ी बड़ी दूर दा चौकी चोरा दा डोरी डगेर दा उत्थें टाईम टाईम दियां गड्डिया चलदियां न ठीक ऐ ते जि'यां असें कॉलेज दा टाईम बी रक्खे दा नीं दस टू पंज एह् ताहियें नीं रक्खी पांदे कि साढ़े बच्चे बड़ी दूर दराज दा औंदे होर गड्डियां बड़ियां टाईम टाईम दियां आंह्दियां होर बच्चें ई केईं केईं किलोमीटर पैद्दल जाना पौंदा एह् प्रॉब्लम ऐ ट्रांसपोर्टेशन दी प्रॉब्लम ऐ आं एह् इश्शू ऐ ओके थैंक यू ओके